मेरा नांऽ सुक्ष्म शर्मा ऐ में संगोआल ग्रांऽ डिस्टिक सांबे दा रौह्ने आह्लां ऐ में तुहेंगी सनान लगा कि कि'यां केह्ड़ी ओह् पालिटिकल पार्टियां होंदियां कुछ लोग ऐसे होंदे पॉलिटिकल पार्टियें बिच्च जेह्ड़े धर्म दे उप्पर फायदा चुकदे ऐ जेह्दे कन्नै ओह् अपने वोट बधांदे ऐ ते जानि लोकें गी जानि गल्त फैह्मी बिच्च पांदे ते कन्नै लड़ाई झगड़े लोआंदे कुछ लोग ऐसे होंदे जेह्ड़े जानि अपने अपने फायदे बास्तै इक धर्म गी टारगेट करदे ऐ इक धर्म दे जेह्ड़े लोग होंदे उ'नेंगी अपने कन्नै रखदे ते कन्नै आह्ले उं'दे वोट लैंदे ते जेह्ड़ा दूआ धर्म होंदा उं'दे खलाफ उ'नें गी भड़कांदे साढ़े देश बिच्च बड़े सारे ऐसे लीडर न जेह्ड़े एह् कम्म करदे जियां बड्डे बड्डे बी लीडर हैन जियां ओबीसी होई गे ओबीसी ऐ हैदराबाद दा लीडर ऐ ओह् ओह् बी मुसलमानें गी हिन्दुएं दे खलाफ भड़कांदे न ओह् जातिवाद दी बी गल्ल करदे न ओह् आखदे ओह् सिर्फ जानि मुस्लिमें उप्पर ध्यान दिंदे न ओह् हिन्दुएं बास्तै जादा कुछ करदे निं ते कन्नै राहुल गांधी होई गे कांग्रेस दे उ'नें ते इक इलैक्शन बिच्च एह् आक्खी ओड़ेआ हा कि असें जेह्ड़े हिन्दुबादी ऐ असें उ'नेंई देश च बाह्र कड्ढना इं'दा आक्खने दा मतलब एह् हा कि असें जेह्ड़े हिन्दु ऐ उ'नेंगी असें देश च नेईं रौह्न देना इ'यै इस तरीके कन्नै गै ओह् मुस्लमानें दा वोट लै मुस्लिम जेह्ड़ी कुमनिटी ऐ नोहाड़ा वोट लैंदे ते कन्नै जानि हिन्दुएं गी नीचा दसदे ऐ ते बड़े सारे ऐ जियां साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च बी ऐ पैह्ले फरूक अबदुल्ला हे ओह् बी इ'यां गै करदे हे उ'न्दा बी जादातर ध्यान कश्मीर आह्ली साईड होंदा क्योंकि उत्थें सारा मुस्लिम ऐ उत्थें बी उन्दे शासन बिच्च कश्मीरी जेह्ड़े पंडित हे उ'नेंई बड़ी ओह् होई ही उत्थें जेह्ड़े कश्मीर च जेह्ड़े हिन्दु हे उं'दे कन्नै बड़ा बुरा होएआ हा उ'नेंगी मारी उड़ेआ हा उ'नें मारेआ हा उ'नेंगी ते मुस्लमाने उत्थें मुस्लिमें उ'नें ओह् बी सिर्फ इक ओह् बी पालिटिकल पार्टियें आह्लें गै किश कीते दा हा जेह्दे कन्नै एह् सब होएआ हा ते हून जियां बड़े साढ़े ओह् लोग होंदे ना जेह्ड़े जानि जेह्ड़ा धर्म होंदे उसी इक बिजनस बनाई लैंदे जियां दिक्खो हां मन्दरें दे बाह्र मस्जिदें दे बाह्र बैठियै बैठे दे होंदे मंगनें बास्तै ओह् ते इनें धर्म गी इक उऐ बिजनस गै बनाई लेदा कि जानि लोकें गी आंदे जंदे लोकें आखदे कुछ सानूं देई ओड़ो पैसे देई ओड़ो सानूं दान करी ओड़ो थोआढ़ा भगवान भला करग रब्ब तुसेंगी दिक्खा दा धर्म दी चीजां करो ओह् सिर्फ हैना पैसा बनानै बास्तै बैठे दे होंदे उ'नें जानि साढ़ा जेह्ड़ा धर्म ऐ उसी इक जानि ओह् बनाई लेदा बिजनस बनाई लेदा ते नाह्ड़े बाद हून जियां दिक्खो हां राम मन्दर बनेआ राम मन्दर दे नांऽ उप्पर बी बड़े लोकें फोन कीते इक दूए बड़ा फराड चलेआ कि जानि राम मन्दर तुसें पैसे दान करो झूठे लोग बड़े फोन करा दे कि जानि राम मन्दर तुस पैसे दान करो पैसे थुड़ा दे एह् होआ दा वो होआ दा पर सच्च ते एह् हा पैसा कोई निं ओह् सिर्फ लोग असें फराड करा दे हे अपनी जेह्बां भरा दे हे ते दूए दूए कम्म करने हून जियां साढ़े इत्थें जम्मू बिच्च बाह्बे आहली माता बाह्बे आहली माता दा जेह्ड़ा मन्दर ऐ इत्थें बी बड़े लोग बाह्र बैट्ठे दे होंदे मंगन बाह्र बैठे दे होंदे भगवान गे नांऽ पर भगवान गे नांऽ पर देई ओड़ो इक जियां हून विजयपुर साढ़ै बजीपर जगह् ऐ इद्धर जानि निक्के निक्के मुड़े माता रानी ते भगवान दियां फोटो लेइयै मंगा दे होंदे इक मुड़े ने जानि सैल्ले रंग दा झोला फड़े हा होंदे ओह् मंगा दा होंदा पीर बाबे दे नांऽ उप्पर अद्धे होंदे जेह्ड़े जानि भगवान दे नांऽ उप्पर मंगा दे होंदे पर उ'नेंगी हैनी जेह्ड़े मंगा दे होंदे भगवान दे नांऽ उप्पर इक मुड़ा हा उसी में दिक्खेआ मेरे कन्नै आपे होई गेदा एह् गेआ एह् कि हैनी ओह् हैनी चौनें कोली लैती दी ही बिच्च ओह्दे शिवजी भगवान दा फोटो लाए दा हा ते ओह् मंगा दा हा ऐं सोमबार दा बा दिन हा ते में उसी पुच्छेआ तेरा नांऽ केह् ऐ उस सनाया मेरा नांऽ ऐ फरूक अहमद महां अच्छा महां तुगी गायत्री मन्तर आंदा उन्नै आखेआ मिगी गायत्री मन्तर ऐनी आंदा में नोहाड़े कोला हैनी एह् नाह्ड़े कोला में नाह्ड़े बाद एह् पुच्छेआ महां शिवजी दे जेह्ड़े शिवशंकर ऐ उं'दा केह्ड़ा बार होंदा उसी एह् निं पता हा हैनी मतलब उ'नेंगी इन्ना निं पता भगवान दे बारे च पता बिलकुल निं उ'नेंई पर ओह् मंगन बैठी गेदे होंदे ओह् मंगने दा केह् ऐ ओह् सिर्फ हैनी धर्म दो नांऽ उप्पर पैसे ज'मां करना चांह्दे अपना खर्चा चलाना चांह्दे उ'नेंई लोकें कोई गल्ती ओह् सिर्फ साढ़ी आस्थें कन्नै खेलदे हून जानि राम मन्दर पर बी बड़े फराड होआ दे साढ़े ग्रांऽ गै इक बंदा उसी फोन आया कि जानि राम मन्दर दा ओह् दान बास्तै जानि तुस कुछ दान राशन देना चाह्न्ने उ'नें आखेआ हां साढ़े भगवान दा कम्म ऐ अस देगे उस बंदे ने उ'नेंगी पैसे ट्रांसफर कीते उस बंदे ने उ'नेंई पंज्जी सौ रपेआ ट्रांसफर कीता ओह् आक्खा दे सानूं पैसे निं पुज्जे पं'जी सौ उस बंदे ने दो ज्हार मुड़ियै दित्ता ऐं मतलब टोटल पूरा पंताली सौ रपेआ दित्ता उं'नें दान पता निं जिल्लै अग्गै पता चलेआ ओह् कोई फराड्डी हे क्योंकि जानि राम मन्दर आह्ले बिल्कुल फोन निं करदे जेल्लै नुहाड़े बाद जानि गौरमैंट ने बी सनाया के न्यूज उप्पर चलेआ कि जानि नाह्ड़े उप्पर नांऽ उप्पर फराड होआ दे राम मन्दर दे नांऽ उप्पर नोहाड़े च बी नोहाड़े गै नांऽ उप्पर होई गेआ ते हून जियां अहें चली जन्ने होन्ने कोई बड्डी पीरें दी जगह् चली जाओ जियां नगोदर होई गे उत्थें बी बाह्र मंगने आह्ले बैठे दे होंदे मतलब इ'यै आक्खना इ'यै चाह्न्ना कि जानि जेह्ड़े लोक न इ'नें धर्म दे नांऽ उप्पर पैसे सिर्फ कट्ठे करने क्योंकि साढ़ी आस्था कन्नै खेलदे मेरा नाह्ड़े बारे च इ'यै कैह्ना ऐ बस